हमर नाम सुचिता देवी छै हमर आर अहाँकेँ ढाबामे खाना ऑर्डर केने रहिऐ हम हमे खाना रोटी ऑर्डर केने रहिऐ चावल ऑर्डर केने रहिऐ पानि रऽ ऑर्डर केने रहिऐ तऽ हमर पानि रस्तेमे कतहुँ गिर गिर गेलए आ कम्प्लेन करलिऐ तऽ हमरा घुराए कऽ देबो नहि करलकै कहैत छै नहि हम दए देने छी दए देने छी